हमर मिथिलाञ्चलमे गीत होइ छै से भजन मैथिली एतऽ मतलब मिथिलाञ्चलोमे ज्यादातर मैथिली गाना गाएल जाइ छै आओर ओहिमे जे छै सोहर समदाउन विदाइ गीत विदाइ गीत भजन नचारी भगवतीके हमरसबके जखन किछु होइए गाममे मतलब मूड़न उपनैनसब जखन होइए ओ मूड़नमे तऽ ज्यादा जे छै सोहर गाएल जाइ छै आओर दुरागमन सबमे दुरागमन सबमे जे छै से विदाइके गीत गाएल जाइ छै जकरा समदाउन कहै छै आओर उपनैन उपनैन सबमे उपनैनके गीत गाएल जाइ छै आओर जखन अपना सबके घरमे कोनो चीज होइके सबसँ पहिले अपन भगवतीके मनाबै छिए ओहिमे मतलब कालीके गीत होइ छै कालीके तखन बिसहाराके ब्राह्मणके बहुते बहुते छै एहन एहन विध जाहिमे बहुते किछु काली बिसहारा ब्राह्मण आओर जे छै ब्राह्मण बिसहारा होइ छै एनाहिए जेनाकि उपनैन भेल तऽ ओहिमे ननदिसबके गाइरिवला गीतसब गेलक आओर बिआहसबमे मतलब बिआहसबमे बिआहके गीत जेनाकि राम भगवानवला गीत भेल आओर महादेवके गीत भजन नचारी बहुते बहुत नीक नीक गीतसब गेलक भजनमे हमरासबके ज्यादा अथी रहैए हमसब भजन ज्यादा तरहसँ गाबै छी आओर इएहसब कहै बहुते गीत सोहर सोहर जेना समदाउन सब विदाइके गीतमे गाएल जाइ छै आओर जखन दुर्गापूजा होइए दुर्गापूजामे हमसब जे छै दस कीर्तन होइ छै तऽ कीर्तनमे बहुत अलग अलगके गीत गाएल जाइ छै एगो मतलब भगवतीके मनाबैवला गीत रहै छै फेर हनुमानजीके गीत रहै छै कालीजीके गीत रहै छै कृष्णजीके गीत रहै छै इएहसब मतलब बहुते तरहके विध होइ छै एतऽ जाहिमे हर विधमे जे छै बिना गीतके कोनो विध नहि होइ छै तऽ तऽ इएहसब गीत गीत जे छै से सोहर समदाउन विदाइके बहुते गीतसब छै